हाँ जी आप फ्रूट शॉप वाले भईया बोल रहे हैं हाँ जी मुझे मेरे पड़ोसी से नंबर मिला है पाठक जी हैं उनसे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ से अच्छे फ्रेश फ्रूट मिलते हैं और वैरायटी में फ्रूट मिल जाते हैं आपके यहाँ पे कौन कौन से वैरायटी के फ्रूट मिल जाएँगे बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए भईया फ्रूट अच्छा जी मुझे नासिक के संतरे तो जरूर चाहिए जी और मुझे देसी संतरा चाहिए जो नागपुर का स्पेशल संतरा हो गया वो और अच्छा तो एक काम कीजिए आप मुझे आधा किलो उसका सैंपल एज अ सैंपल आप मुझे भेज देना और नागपुर के संतरे तो एस्पेशली भेज ही देना क्योंकि हमारे यहाँ पर वही चलते हैं इसके अलावा मुझे अच्छा

अच्छा तो आप न मुझे डेमो के लिए वो तो भेज देना उसके साथ साथ हापुस आम भी चाहिए रत्नागिरी में जो हापुस आम होते हैं ना जी तो मुझे आम की और वैरायटी चाहिए लंगड़ा आम चाहिए एक किलो और ये एक किलो हापुस आम चाहिए इसके अलावा आपके पास आम की कौन कौन सी वेराइटी मिल जाएँगी

जी अच्छा तो आप मुझे एक किलो कलमी भी दे दीजिएगा और बादाम आम मिल जाएगा आपके यहाँ पे जी तो एक काम कीजिए आप मुझे आधा आधा किलो सभी प्रकार के आम दे देना और आधा किलो संतरा आप के जो आपने जो कहा है वो वाले संतरे कर देना और एक किलो नागपुर वाले संतरा के देना और इसके अलावा केले आपके पास कच्चे केले मिल जाएँगे तो एक दर्जन कच्चे केले भी कर दीजिएगा अच्छा तो एक काम कीजिए आप मुझे मतलब एक किलो में कितने केले आ जाएँगे लगभग हाँ तो फिर आप मुझे अच्छा अच्छा तो ठीक है आप एक कम कीजिए मुझे एक किलो कच्चे केले भी कर दीजिएगा जी तो आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए एक सौ पाँच महावीर रिवेन्यू जी रोड के पास में और मुझे ये शाम तक चाहिए रहेंगे पाँच बजे तक और भईया सारे फ्रूट्स बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए जी जी जी

हाँ हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है तो आप मुझे शाम को भिजवा दीजिए हाँ ठीक है ठीक है भईया थैंक्यू